हा असांजे खेत्र में अस्पतालुनि में एक्सरे सीटी स्केन ऐं एम आई आर जे लाइ बढ़िया एडवांस उपकरण मौज़ूदु आहिनि अ असांखे किथे बि हे सभु परीक्षण कराइण लाइ मूत परीक्षण सीटी स्केन लाइ ऐं रक्त जांच कराइण लाइ असांखे किथे बि वञिणो कोन्ह पवंदो आ्हे असां उते ई कराईंदा आहियूं अस्पतालुनि में एतिरी सुविधा ए ऐं कोई बि एतिरा एतिरी रश ईंदी आहे सभु ॼणा हिकु रुपिये जो पर्चो ठहींदो आहे ऐं उनमें सॼो करे वहींदा आहिनि ट्रीटमेंट ऐं उन उते दवाऊं बि मिली वेंदियूं आहिनि अंदरि हॉस्पिटल में ई अऊं उनजे बावज़ूदु ॿाहिरि हिकिड़ो अ प्रधानमंत्री जो खुलियल आहे अ जन औषधि केंद्र उतां बि उते बि सस्ते रेट में दवाऊं मिली वेंदियूं आहिनि त असांखे अस्पतालुनि में कोई दिक़त कोन्ह थींदी आहे असांजे आस पास जे क्षे जेके बि अस्पताल आहिनि ऐं उते हिकु दफ़ा मूंखे न हुनमें घुटने में गोॾे में सूर थियो त मां एक्सरे कराइण लाइ वई हुअसि त मूंखे त एतिरी सुठे तरीक़े सां उन्हनि एक्सरे वग़ैराह कयो मूंखे कोई दिक़त कोन्ह थी उनखां पोइ डॉक्टरनि बि ॾिठो चेकअप सभु करे करे उनखां पोइ मूंखे दवाऊं ॿवाऊं ॾिननि ऐं मुखे ॾाढो फ़ाइदो थियो त असांखे हुननि अस्पतालुनि सां ॾाढो ई फ़ाइदो मिलंदो आहे असां किथे किथे असां कोन्ह वेंदा आहियूं जांच कराइण लाइ